म्हज्या नव्या घरांतल्या रांदचेकूडींत जे सामान आसा तें हांवें बरें तरेन कपाटांत लावन दवरिल्लें आसा म्हणजे तें सामान घालपा साठी जे डबे लागतात तें हांवे बरें ब्रेंडेड कंपनीचे हांवे हाडलात आनी तातूंत हांवें तें सामान घालून दवरिल्लें आसा तरी सुद्दां म्हाका आनीक थोेड्यो वस्तू म्हणजे मसाले किंवां कडधान्यां साखर च्या पावडर अशें घालपाक म्हाका थोडे डबे जाय आशिल्ले देखून हांवे टपरवॅराचे डबे मागयल्ले आनी तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार डबे इतले बरें आयले की म्हाका तें खूब आवडले त्या डब्याची सायजय बरी आसा सामान बरें वेवस्थीत धरता तशेंच डब्यांत जें सामान हांवें घालून दवरिल्लें आसा म्हळ्यारूच कडधान्यां किंवां मसाले घालन दवरिल्ले आसा वेवस्थीत कितलें आसा किंवां भायल्यानच तें ट्रांन्सपरंट आशिल्यान पारदर्शक आशिल्यान म्हाका तातूंतलें सामान वेवस्थीत रित्या दिसता जर तें सोपूंक आयलां जाल्यारय म्हाका रोखडेंच कळटा तशेंच तांचीं जी झांकण आसा धापपाचें तेयी बरें टायट फीट जाता आनीक एकाचेर एक दवरून हांव जाग्याची अडखळ पयस करूंक शकता देखून हांवें एकदां मागयल्ले डबे म्हाका आवडले म्हणून परतय हांवे त्याच कंपनीचे डबे मागोवन घेतले आनी अशें म्हजे कडेन त्या डब्यांचो बरोचसो संच जालो म्हणजेच म्हज्या किचनांतले चडांत चड ज्यो वस्तू आसात त्यो हांवे त्याच म्हणजे टपरवेराच्याच डबे वापरून तातूंत घालून दवरिल्ले आसात एक दिसाक म्हजी जेन्ना नणंद आयिल्ली नणंदेन म्हजे कॅबीनेट्स ओपन करून पळयले जाल्यार तिका हांवें जे डबे ऑर्डर केल्ले टपरवेराचे तें खूब्ब आवडले आनी तिणेंय म्हाका विचारून तें डबे मागोवन घेतले आनी म्हजेवरी तिणेंय आपले किचनांत ज्यो कडधान्यां किंवां साखर च्या पावडर सारके आनी मसाले सारके ह्याच्च डब्यांनी घालून दवरिल्ले आसात तशेंच म्हजी भयण आयिल्ली काल भयणीनय म्हज्या डबे पळोवन तिणेय ती त्या डब्याची ऑर्डर केली इतले सुंदर डबे किंवां त्यो वस्तू म्हणजे तें प्लास्टिक आसा तें बरें टिकावू आसा तशेंच डब्याक डब्याची सायजय जाय तशी वेवस्थीत आसा आनी सगळ्या एकाच सायजीचे एकाच कलराचे आशिल्यान दिसपाकय खूब सुंदर दिसतात म्हाका ह्या टपरवेराचे डबे खूब आवडले देखून हांवें आतां चिंतला की म्हज्या एका फ्रेंडाचो बर्थडे आसा आनीक त्या बर्थडेक हांव हो टपरवेराचोच सॅट घेवन ताका की ताज्या किचनांत तो सॅट दवरचो म्हणून हांव ताका होच सॅट ऑर्डर करून दितले अशें हांवें थारायलां ताका हांवेन पयनी ताजो इंट्रेस्ट विचारिल्लो ताची आवड विचारिल्ली ताकाय ताज्या किचनांत ऑलरेडी ह्यो वस्तू आसात आनी अजुनूय ताका ताची गरज आसा म्हणटकच हांवें ताका गरज आशिल्लीच वस्तू ताका दिवची अशें थारायला देखून हांव ताका टपरवेराचेच जशें हांवें हाडिल्ले त्याच प्रमाणाचे डबे ताका हाडून दिवपाचे थारायला कित्याक तें खूब टिकावू आसात दिसपाकूय बरें आसात आनी तातूंत घातिल्यो वस्तू सरळ आमकां म्हणजे ट्रास्परंट आशिल्यान दिसतात देखून जेन्ना आमी रांदपाक वतात कितेंय जेवणाचे सामान आमी पळयतात आसा ना तें आमकां चटनीशी कळटा देखून ह्यो वस्तू खूब उपयोगाक पडल्यो म्हाका तांचो म्हाल खूब आवडलो